हमरा बुनाइ आबयए जाहिमे हम स्वेटर बुनैत छी सभकिछु बुनैत छी आओर बुनयसँ पहिले ऊन लैत छी ऊनके बढ़ियासँ सरियाबै छी तहन स्वेटर स्कार्फ मौजा मोफलर दस्ताना ईसभ बढ़िआँसँ बुनैत छी जब बढ़िआँसँ भए जाइ छै तऽ पहिले नाप लैत छी नाप लेलाके बाद बढ़िआँसँ ओकरा बुनैत छी फेर एकबेर पहिराबै छी फेर बढ़िआँसँ बढ़िआँ डिजाइन डिजाइनके ऊन लैत छी बाजारो पर जाइत छी ऊन लयलऽ नहि तऽ घर पर आबैत छै तऽ घरो पर लैत छी कुरुसो आबैत छै कुरूससँ डिजाइन देल जाइत छै स्वेटरम आओर काँटासँ जे छै से स्वेटर बुनल जाइत छै काँटो आबैत छै नम्बर नम्बर पर पॉंच नम्बरके काँटा बारह नम्बरके काँटा एना आबैत छै बारह नम्बरके काँटा सँ बड़का स्वेटर पाँच नम्बरके काँटासँ छोटका स्वेटर कुरूससँ डिजाइन दैत छियै कुरूससँ सभ स्वेटरमे डिजाइन दए सकैत छी बड़को स्वेटरमे छोटको स्वेटरमे मोजोमे दस्तानोमे सभसँ जादा लोक सुन्दर बच्चा सभके स्वेटरमे बढ़िआँसँ डिजाइन दैत छै जे बढ़िआँ लागैत छै देखयमे ऊपरमे टोपीमे फूल दैत छै आओर पैघ सभके स्वेटरमे बड़का काँटासँ बुनि दैत छै आओर छोट मोट डिजाइन दए दै छै बस भए गेलय